बैसागु बैसागु बैसागु मेथाइ जेरै जेब्ला बैसागु बैसागु सफैयो अब्ला जों मा जायो गोसोआव जोंना गोसोआ जोंना जावरिखाङो बैसागु मेथाइफोराथ' जोंना बिदिनो खाम सिफुं जथा बायदिफोरजों गोमखांखायो ओमफ्राय बैसागु मेथाइया बारा मोजां मोना अब्लाबो नाथाय इन्थारेस मोनो आरोखि खोनासंनो मोजां मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय जेरै हिन्दि मेथाइफोरावबो बिसिनि मा जायो खनसार्ट बिसोरनि खनसार्ट बिसोरनि बयसफोरा गोबां मोजां जायो ओमफ्रायो खोनासंनो मोजां मोनो हा बुजिया गाव गावनि राव नङाबाबो जोङो खोनासंनो मोजां मोनो आरो बेबायदि दा माखासे खनसारफोरा मोजां जायो बेबायदि ओमफ्राय जेरै बर'नि मेथाइ जरनि बरनि मेथाइफोराव खाम सिफुं जथा बायदिफोर खाम सिफुं जथा बायदिफोर बिदिनो गोबां रोखोमनि इन्सट्रुमेन्टसफोर दामग्रा देग्राफोर थायो बेनिफ्राय जोङो बेफोरनि थ्रुयै बिसोरनि मेथाइफोरखौ मोजां खोनासंनो मोजां मोनो बेबादिनो

जेरै हिन्दि हिन्दि मेथाइफोरावबो हिन्दि मेथाइफोराबो जोंनाव बिसोरनि रावफोरखौ माखासे गुदि खिथाफोरखौ मिथियाबाबो जोङो खोनासंनो मोजां मोनो माखासे खनसारफोर जेरै खनसारफोरजों दामनाय देनायफोर जे जोङो खोनासंनो मोजां मोनो बिनिफ्राय बर' बर'नि मेथाइफोरावबो जेरै सिफुं बायदिफोरा बायदिफोरखौबो सि आ खाम माखासे मेथाइफोर मेथाइफोर मेथाइफोराबो माखासे मेथाइफोरखौबो जोङो मोजां मोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय जेरै गावबा गाव मोजां मोननाय मेथाइ थायो जेरै बिनिफ्राय